में इक प्रोडक्ट लैता हा फारऐवर कंपनी दा

ओह् प्रोडक्ट दिक्खने ते बड़ा शैल हा

प्रोडक्ट में अपनी फ्रैंड आस्तै लैता हा ओह् यूट्यूब यूट्यूब पर ओह्दे बारे च बड़ा शैल शैल किश दित्ते दा हा पर ओह् बिल्कुल बी शैल नेंई हा उ'दे बिच लिखे दा हा कि मुहां च कोई बी दाग दब्बे झुरियां किश बी होग तां ओह् खत्म होई आने पर ओह् बिल्कुल शैल नेंई हा ओह्दे करी बिल्कुल बी फर्क नेई होएआ ते मेरी फ्रैंड बी नराज होई कि इ'यां गै पैसे खर्च कराई ओड़े

नेह् नेह् प्रोडकट पता निं बनांदे की न लोक कि झूठ लिखदे ओह् यूट्यूब उप्पर इन्ना किश देई ओड़दे ओह्दे बारे बिच ते ओह् बिल्कुल बी शैल नेई ऐ समान उ'ऐ प्रोडक्ट उ'ऐ होंदे जेह्ड़े दिक्खने होने दकानें पर लैने आनलाईन मंगाने बिल्कुल पैसे वेसट होंदे बिल्कुल बी शैल निं होंदे ओह् प्रोडक्ट इन्ना मैंह्गा हा बारां स'वें आह्ला मंगाया उस कुड़िया इक प्रोडकट इन्ने मैेंह्गे एलोवेरा दे इन्ने मैह्ंगे चलो एलोवेरा दे मैंह्गा ऐ मैंह्गा ते नेई थ्होंदा चलो मैहंगा ऐ ओह् बा प्रोडकट इन्ना मैह्ंगा ऐ फ्ही बी बिल्कुल कम्म नीं करना ऐ इन्नियां किश दोआइयां लैतियां हून डाक्टरें कशा कम्म से कम्म फर्क ते होंदा निं ते नेईं होवै ते उनेंई दोबारै आदमी पुछदा ते है निं फर्क निं होवै ते कित्त लाने थुआढ़े एह् इंसान पुछदा ते ऐ निं ते आनलाईन मंगाना फ्ही नेईं पुच्छना कुसै गी ते नेईं किश बी ते इक प्रोडकट सारें च लिविंग च जिन्ने बी प्रोडकट लोक मंगादे किश ते शैल बी हैन ते किश बिल्कुल शैल निं हैन प्रोडकट दे इ'यां वेस्ट पैसे बारै बी की के लोक बी किश ठगदे इयां पैसे लोआंदे फ्ही आखदे एह्का कम्म एह का कम्म करना इ'यां करना नार्मल इंसान आस्तै बचैरा जेह्ड़ा गरीब बंदा ऐ उस कि'यां करना होग उस कि'यां इन्ना करना पर एह् लोक नेईं समझदे हैन ओह् प्रोडक्ट इन्ना इन्ना ओह् वेस्ट हा निं कि इ'यां खाली पैसे खर्च करने आस्तै उ'नें एह् किश कीता हा मिगी सनाएआ यूट्यूब पर इ'यां होग मेरी फ्रैंड ने गै आखेआ हा कि एह् प्रोडकट शैल ऐ ते इक कुड़ी दी बांह् जली दी ही ते उस आखेआ हा कि एह्दे करी फर्क होई जंदा पर ओह् उस लाने करी बिल्कुल फर्क निं होआ ते मेरी फ्रेंड बी आखदी जानी ना न्हक्क दे पैसे खर्च कीते ते तूं सनाएआ हा इ'यां इ'यां एह्दे कन्नै फर्क होंदा बिल्कुल बी फर्क निं होआ ओह् कनेहा प्रोडक्ट हा जेह्का जे इ'यां पैसे खर्च कीते ते उस कुड़ी बी आखना जे कनेहा प्रोडक्ट हा बिल्कुल गै शैल नेईं हा में बी नेईं मन्ननी आं कि एह् प्रोडकट लेई लेई ते यूज करने चाहिदे अते नेईं गै करने चाहिदे नेह् नेह् प्रोडकट लेनै बी नेई चाहिदे किश लोक जेह्ड़े अमीर लोक होंदे तां ओह् ते चलो कमांदे पैसे उंदे कोल पैसे होंदे ते ओह् लैंदे प्रोडक्ट ते यूज करदे पर केईं लोक गरीब बी होंदे बचैरे उ'नें कुत्थुआं लैनियां चीजां उ'नें इन्ने पैसे देने चीजां लैनियां ते फ्ही ओह् प्रोडक्ट दा कोई फैदा नेईं होऐ ते फ्ही ओह् प्रोडक्ट लैना गै कैह्सी करना केह् फ्ही ले लेई लैता होवै ते फ्ही कुत्थै छोड़ना बापस बी निं लैंदे हैन प्रोडक्ट पर दसदे एह्दे बारे बिच इन्ना किश फ्ही इन्ना बी इ'यां अ'ऊं पर होंदा कक्ख नेईं ऐ किश नेईं होंदा ऐ फर्क बिल्कुल नेईं होंदा ऐ एह् जानियै लोक पैसे खर्च करदे ते एह् फ्ही ओह् लैंदे पर केह् करना लैंदे न मतलब जियां जरूरी होवै थोह्ड़ा बहुता विश्वास करदे ते लैंदे प्रोडक्ट ते फ्ही बी कोई फर्क बी निं होवै ते केह् फायदा ते एह् लोक जेह्ड़े जवाब जूब दिंदे ते फर्क होई जंदा इनें चीजें कन्नै फर्क होई जंदा इक किश होंदा पर ओह् प्रोडकट ना बिल्कुल बी शैल नेईं हा ओह्दे करी जे किश बी बीतेआ हा कि कोई बी जेह्ड़ा निशान होवै दाग होन दब्बे होन झुरियां होन मूहां बिच किश बी होऐ तां ओह्दे करी ओह् उसी लाह्गे तुस ते ओह् फर्क पेई जाना पर ओह्दे करी किश बी फर्क निं पेआ जेह्ड़ा जलेआ हा ते ओह्दे उप्पर ते ओह्दा कोई बी असर निं पेआ हल्ले बी निं ओह् नशान जेह्ड़े दाग हा ओह बिल्कुल बी इ'यां हिल्लेआ बी नेईं थोह्ड़ा बी अते ओह् ओह् पता निं कि केह् लिखे दा हा कि इन्ना किश फर्क होंदा इन्ने पैसे खर्चाए ते उस कुड़िये दी मम्मी बी मिगी लगियां आखन कि कुड़ी तूं पैसे इन्ने खर्चाई ओड़े ते हून हून एह्दे कन्नै फर्क गै नेईं प'वै दा एह्दे कोला अच्छा हा कि अस दोआई लैंदी ही डाक्टर कोला ते शायद फर्क पवै दा हा ते प्रोडक्ट च इयां जानियै इयां पैसे खर्च करी ओड़े अते कुड़ी तूंं झूठ आखेआ ते में आखेआ झूठ में नेईं आखेआ में कि केइयें लोकें यूज कीता होना तां गै तां एह्दे करी ओह् ऐ जिस कुड़ियै मंगाया हा उ'नें बी कुसै कशा मंगाया हा उस कुड़ियै ने उस इ'यां धोखे कन्नै गै पैसे लोआई ओड़े हे ते भी में केह् करी सकदी ही में मेरे कोला आपै नेई हे ते उ'नें बचैरें लोकें भी उस कुड़िये मम्मी भापे बी बचैरें इन्ने पैसे तुसें लोआए ते ओह् प्रोडक्ट इ'यां वेसट गेआ बिल्कुल बी निं च ओह् ऐ केह् करना हा फ्ही ला लेई लैता हा ते बस भी गेआ उठी ओह् बापस थोह्ड़ी करदे न एह् लोक पैसे ते बड़ा प्रोडक्ट शैल नेईं हा केह् करी सकदे हे अस चलो जो किश होआ ते हून केह् करना हा फ्ही ओह् आंटी उस कुड़ी दी मम्मी गी आखेआ ते आंटी तुस कोई गल्ल नेईं होर लैएओ केह् करना हून फ्ही पैसे लग्गिये लग्गी दे हून बापस थोह्ड़ी होंदे न ते आंटी हून सोरी भी तुस माफ गै करी ओड़ो मिगी मे केह् करी सकदी में में आपूं नुक्सान गै होएआ थुआढ़ा बी नुक्सान होएआ मेरी बजह् कन्नै ते मेरा बी में बी लैती दी ही नुक्सान गै होएआ थुआढ़ा बी नुक्सान होएआ ते हून माफ गै करो मिगी बी केह् करना दोबारा नेईं मंगागे नेह जेह् प्रोडकट दूई बारी सोची लैह्गी कि नेईं गै मंगाने न नेईं जे चलो कोई गल्ल नेईं आंटी बोलदियां चलो कोई गल्ल नेईं इक बारी होएआ होएआ पर दूई बारी ऐसा नेईं होऐ अग्गें कोई चीज लैनी होऐ ते सोचियै समझियै लैनी में आखेआ ठीक ऐ आंटी जी इत्थां अग्गें चलो नेईं लैह्गे आनलाइन दा बिल्कुल बी नेईं मंगागे प्रोडक्ट ते भी भी ओह्दे बाद ते सोचियै लैता लेकिन पैह्लें लगी दे हे पैसे जेह्ड़े लगी दे हे ते कुत्थुआं करने ते भी भी ओह्दे बाद तां सोची लैता लेकिन पैह्लें लगी दे हे पैसे ते लगी दे हे ते